मेरी आकांक्षाएं हैं कि मुझे कैसे भी करके मेरी बच्ची की ज़रूरतें पूरी करनी हैं और जो भी मतलब मैं पैसे कमाना चाहती हूँ जिससे कि काम करके और मेरी स्किल्स का मेरी स्किल्स का यूज़ करके जिससे कि मैं पैसे कमा सकूँ और मेरा भी दिमाग का जो है यूज़ होता रहे पैसे कमा के मैं भी फैमिली की मदद करना चाहती हूँ और मुझे प्रेरित करता है कि मैं मेरे अन्दर जो भी अच्छाइयाँ हैं वह उस्के द्वारा मैं जो भी काम करती हूँ जिस लगन से मैं काम करती हूँ वह मुझे प्रेरित करता है मेरा आत्मविश्वास मुझे प्रेरित करता है